و علیکم السلام السلام علیکم کون ہیں آپ

ایسے تو جوتا کا دام تو پانچ سو چھ سو ہوتا ہے آپ کون سا والا لینا چاہتے ہیں ایک ہزار والا اوہ تب کون سی کمپنی کی اوہ ویسے تو اکوالائٹ ہے ہے اور اجنتا ہے میری دکان تو پورنیہ میں ہے دان بازار کے بغل میں بس اسٹینڈ کا ہاں

ہاں آئیے ضرور کم کیا جائے گا کچھ دس پرسنٹ ہوں نہیں ہم لوگ کو بھی باہر سے سامان لانا پرتا ہے ان لوگ کا بھی کرایہ پورا کرنا پڑتا ہے اسی میں ہی وہ روم کا بھاڑا دینا پڑتا ہے پھر خود کا آنا جانا کا خرچے ان کو پھر پورا کرنا پڑتا ہے تو اسی کے مناسب سے دیکھا جائے گا آپ آئیے گا تو ضرور کم کیا جائے گا آپ کا ویلکم کیا جائے گا اچھے سے ہے مگر اکوالائٹ کا جیسے پورے ہندوستان میں فیمس ہے وہ جوتا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس کی کیمت بھی بس پانچ سو روپیہ ہے وہ دھیمس کا ہے اسپورٹ کا ہے

ہوں تو ہم کھولتے ہیں دس بجے دن اور آٹھ بجے تک رات ہاں آئیے

ٹھیک ہے اللہ حافظ